औ जुमुना अबाव अबाव मा मा बाजार जायोबाल औ औ औ

ए आंनाव मैगं थाइगं दंलाबायोमोनहाय नों लांफैनोना आंखौबो लांफादो लांफानोबा फानग्राबो मोनथिया बाजारखौ आंहा माबा दंङ खांख्रिखला थाइदों एसे थाइबें जिंखा फोरला खुमब्रा फिथाइ दंङमोन दा हाथायखौ आंबो मिन्थिया अबे अबेयाव हाथाय जायो बाजार जायो दामफोरखौ मिन्थिया फानहैनोबो ओंखायनो नों लांफैनोना आंखौ लांफादो नङाब्ला नङाब्ला नों बायनानै लांफैदो बायस'नानै आहा फानहै फेरनो रोङाना बेनोथ' जादों औ आमफ्राय मा मा बाराय बाराय माबायाव बांसिन फाननो हायो मैगंफोरखौलाय मा मा बाजाराव बारायाव औ औ औ आमफ्राय फोरलाफ्रा सेरसेआव बिसिबां मोनहैयो टाउनावलाय

ए होनबालाय बिस थाखाबाबो हरगोन आंङो आंनाव लांफैदो आं थांआबाबो एसे खम खमनि हरसै आंङो नोंहा नों फानस'नानै बायस'नानै फानहैनायनालाय नोंहा दाम लाहैदोमा आं एसे मैगं बारिनिखौ खानानै खम खमनि हरनोसै नों बायस'नानै लांदो आं हाथायाबो बहा जायो बहा जाया आंबो मिन्थिया आर मा मा बारायाव बांसिन फाननो हायो बेखौबो आंबो मिन्थिला आर ओंखारदावैखाय आं रोङा बिदिखौ औ नोंनिखौ फानग्रोनानै फानखांब्ला आंनिखौ लांफैनो खबर हरदो औ औ आं खानानै दोनसै खाथुमनानै औ औ दे औ औ दे

औ औ औ औ औ हाजार हाजार माल नालाय अखमबा अखा बांखाबा खमनि हरनांला बायनांसै जायगा गैयाब्ला फाननो औ दे दे दे होमबा दे औ